میں تو ٹی وی شو شارک ٹینک سے بالکل بھی واقف نہیں ہوں اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے لوگوں کو کیسے متأثر کرتا ہے ہاں جو طریقہ میں جانتا ہوں یا جس طریقے سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ضرور لوگ متأثر ہو سکتے ہیں اور ہر کوئی کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے کیوںکہ لوگوں کو کا یہ خیال ہوتا ہے کی کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے جو آسانی سے ہو ہو نہیں پاتی جس کی وجہ سے لوگ متأثر نہیں ہوتے جب کہ ایسا نہیں ہے کاروبار ایک چھوٹی پونجی سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے اور سوچ کو آگے تک رکھنے کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ محنت لگن ایمانداری اور ایفائے عہد اور بہت ہی مناسب قیمت جس میں جو نہ لالچ ہو بلکہ لوگوں کی بھلائی کا بھلائی کی امید ہو تو اس طریقے سے اگر آپ کاروبار شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے تو ضرور وہ متأثر ہو سکتے ہیں